अॼु कल्ह रिश्वत ख़ोरी हर हंधु आहे सेवा क्षेत्र बि इन खां अलॻि कान्हे सरकार ग़रीबनि लाइ तमामु फ़्री सेवाऊं रखियूं आहिनि पर अस्पताल में बिना रिश्वत जे कमु कान थो थिए फ़्री फ़्री जाचूं आहिनि फ़्री सेवाऊं आहिनि उन लाइ बि पैसा ॾियणा था पवनि ऐं उन्हनि खे ग़रीबनि खे ॻाल्हाए वॾियूं बीमारियूं ॿुधाइनि था ऐं पैसा फ़ुरनि था मां बि हिकु दफ़ो रिश्वतख़ोरी जो शिकारु थी आहियां ऐं डॉक्टर छा कंदा आहिनि जेके ग़रीबु माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि खे वॾियूं वॾियूं बीमारियूं ॿुधाईंदा आहिनि ऐं जेके बीमारियूं उन्हनि खे न हूंदियूं आहिनि उहे ॿुधाए करे उन्हनि खे डॉ ग़रीबु माण्हुनि खे उन्हनि जूं जाचूं कराइण लाइ चवंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे वॾियूं वॾियूं बीमारियूं ॿुधाए करे डिॼारींदा आहिनि ऐं रिश्वतख़ोरी सां पैसा फ़ुरींदा आहिनि इने करे हर हंधु रिश्वतख़ोरी लॻी पई हूंदी आहे